हम यह ना यह इन्टरनेट द्वारा ही हमलोग पैसों का लेनदेन कर लेते हैं हमलोग यह मोबाइल से भी हमलोग लेनदेन कर लेते हैं अब हमलोगों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है हमलोग घर बैठे ही अपना भरोसे पर अपना पैसा निकाल लेते हैं अब पहले के जैसे हमलोगों को बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमलोग जब चाहते हैं अपना लेनदेन पेमेन्ट कर लेते हैं ले लेते हैं पैसा किसी को देना भी होता है तो हमलोग मोबाइल के द्वारा अपना दे देते हैं और कहीं से लेना भी होता है तो हमलोग मोबाइल के द्वारा ले लेते हैं इन्टरनेट द्वारा ले लेते हैं अब हमलोगों को अब यह आवश्यकता नहीं है कि हमलोग बैंक ही जाएँगे तो हमलोगों का लेनदेन हो पाएगा और हमलोग वहाँ से पैसा निकाल पाएँगे या हमलोगों की आवश्यकता वहीं से होगी जब पैसा चाहेंगे तो हमलोगों को खाते में बैंक में जाना पड़ेगा तो पैसा निकालें यह अब बात नहीं है हमलोग इन्टरनेट से भी मोबाइल से भी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं हमलोग अपना पैसा निकाल सकते हैं और हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है